अन्य प्रकार के फूल अन्य प्रकार के पौधे फूल फल इत्यादि सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं जैसे फल केला अनार आम सेब फल पपीता आदि फल उगाए जाते हैं और अन्य प्रकार की सब्ज़ियाँ भी उगाई जाती हैं जैसे भुट्टा टमाटर आलू गोभी मेथी पालक मिर्ची धनिया और भी अन्य प्रकार की सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं उसमें अन उसमें तरह तरह के खाद इत्यादि का उपयोग कहा उपयोग किया जाता है और उसमें सब्ज़ियों में जैसे कि ताज़ी सब्ज़ियाँ होती हैं बाज़ार से लाना नहीं पड़ता और फल को भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ता पैसे की बचत होती है ओर घर की सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं